म्हजी रामनाथ फूल वाटिका तातूंतल्यान हांव खुबश्या लोकांक बाग कशी लावची झाडां कशीं लावचीं हाजेर म्हजे अनुभव तांका सांगत रावतां कित्याक तर आमच्या गांवांत तालुक्यांत एक व्हड बागायत तयार जावची झाडां रोय रोयतनां खूब्ब पावस आसलो तर उपकारना झाडां रोयतलो जाल्यार बाग तयार करतलो जाल्यार जागो वो कशे जाग्यार आसा चड उतार उदक सांठून रावप हाजे कडेन आमकां लक्ष दिवपाक जाय आमकां तयारी ही ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हयन्यांत ज्या वेळार पावस कमी जाल्लो उरता आनी जमीन मोव उरता त्या वेळार फोंड काडपाक जाय ज्या जाग्यार आमकां झाड रोवपाचें आसा त्या जाग्यार त्या झाडा अनुरूप असो फोंड काडप ताचे नंतर पानझडीचो ऋतू येता म्हळ्यार नोव्हेंबर डिसेंबर त्या वेळार जीं पानां बिनां जीं कितें आमकां मेळटात तीं त्या फोंडांनी जे आमी फोंड काडल्यात नेम काडल्यात तातूंत भितर तें घालून बरे तरेन उजो लायल्लो जायत जाल्यार तातूंत एक सारें मेळटा जें कितें नाकाशें जीव आसात ते बी मरतात आनीक दुसऱ्या झाडाची व्हड व्हड मुळां येतात तींय बी आपली दिशा बदलतात ताचे नंतर मे म्हयन्यांत त्या फोंडांत त्या नेमांत आपल्याक जाय तें झाड रोवपाचें मेच्या पंदरा ते जुनाच्या पंदरा तारीख हातूंत भितर झाड रोयलें जायत जाल्यार तें खूब्ब बरें तरेन जाता कित्याक ह्या टायमार थोडोसो पावस पडटा किंवां न पडटा तरी आसतना त्या टायमार झाड रोवन तातूंत उदक घालत जाल्यार जी गरमसाण जमनी भितर आसा ताचेर तीं मूळ रोखडीं ताका जमनीक घास घेता त्याच बरोबर तें मुळां जमनीक एकदां घास घेतले की मागीर ताचेर कितलें उदक पडलें तीं मुळां कुसनात म्हण आमी झाडां बागायत रोयता आसतना बागायत तयार करता आसतना हें लक्षांत घेवपाक जाय की आमी झाडां ही मे म्हयन्याक जून म्हयन्याक रोवपाक जाय बागेंत कसलीं झाडां आसपाक जाय नाल्ल सुपारी ही जालीच त्याच बरोबर लिंबू वर्गी झाडां त्याच बरोबर फूल झाडां फळ झाडां जीं नानातरेचीं आसात डाळमां पेरां हीं बी आमी रोवपाक जाय कित्याक तर खूब तरेचे फळां हीं वर्सभर जायत राविल्ल्यान खूब तरेचीं शेवणीं फुलपाखरां म्होवांमूस बी अशे हे आमचे बागे कडेन एट्र्रेक्ट जातात ते जितले आमचे बागेंत येतले तितलीं फळां बिळां हीं खूब्ब जाता त्याच बरोबर तांचेंय बी जिवन एक निसर्गांत निसर्ग सांखळी बी तयार जाता ह्यो गोश्टी हांव सगळ्यांक सांगतां म्होवांमूस हे जास्तिंत जास्त जितले आमच्या बागेंत उरतले तितलीं फळ झाडां हीं चड जातात खूब तरेचे फुलां उरलीं की आमकां देव कामाक किंवां बाकिच्या आनी कितेंय तरी आतां आबोलीं आसा त्यो ताजे पासून फातयो तयार केल्यो गूलाब आसात ताचे पासुनूय बी देवाक घालीत अशें तरे खूब तरेची कामां आमची साद्य जातात जो फुलाचो दर्वळ एक गंध येता एक वास येता त्या वासान सगळे तो परिसर आसा तो आनंदीत जाल्लो उरता समाधन जाता अशें तरेन आमी आमची बाग ही सर्वगूण संप्पन म्हळ्यार सगळे तरेचे वस्तू तातूंत रोवून तयार करपाक जाय आमकां भिण्णां रोवपाक जाय आवाळे रोवपाक जाय सुपाऱ्यो रोवपाक जाय केळीं रोवपाक जाय अशे तरेच्यो सगळ्यो तरेच्यो वस्तू आमी आमचे बागेंत लायत तर ती बाग खूब्ब बरी जाता आंब्याचीं कलमां करपाचीं आसत जाल्यार आंब्याचीं रायवळ आंबे जे म्हळ्यार जीं आमी घोंट म्हणटात ताचे रोंपे रोवन त्या रोप्यांक आमच्यांनी कलमां सहज तरेन करूंक जातात दसणिचीं झाडां आसात त्या दसणिच्या झाडांक एक झाडाक आमी कलमां करूंक खूब्ब तरेचे फुलां काडपाक शकतात अशीं तरेच्यो गोश्टी ह्यो म्हाका हांव शिकून घेतल्यात आनी इतरांकूय शिकोवपाचो प्रयत्न करतां तेन्ना आमच्या गांवची आमच्या राज्याची आमच्या देशाच्यो सगळो बागो खूब वाडच्यो आनी एक सुजलाम सुफलाम असो देश आमचो तयार जावचो